फरायसाफोरा गोजौ फरायसालियाव थांनो थाखाय साइकेल एबा गारिखौ बाहायनाय जायो गुबुन जायगा गोबां जायगायावनो गारि मथर थाङा बेनिथाखायनो फैनो हानथिनायाव जोबोद खस्थ' मोनो जोंनि बेंथ'ल कलेज आव दङ गंसे बास स्रि गनेस बेयो सानफ्रोमबो दाइन बाजिआव खारो आरो बेयावनो गोबां फरायसाफोरा गाखोनानै फैयो गोजान गोजाननिफ्राय आरो गु रिंगायाव दङ मायदांस्रि बेजोंबो गोबां स्टुडेन्ट फरायसाफोरा गोबां फरायसाफोरा फैयो मानोना गु रिंगानिजों फैयोब्ला फरायसालियाव टाइम बादि सफैनो नागिरा बेनिखायनो बेनिखायनो बेनिखायनो बांसिन फरायसाफोरा दाइन रिंगानि गारिखौ होसोनानै फैनाय जायो आरो आरो सानफ्रोमबो खारबाय थानायनि थाखाय बारा असुबिदा जानाय जाया आरो मोजां सोलोंथाय मोननो थाखाय फरायसालिमा एबा फरायसालियाव फोरोंगिरिनि फोरोंगिरिया मोजां कुवालिटि नि जानांगोन मानोना फोरोंगिरियानो मोजां कुवालिटि गैयाबा बे स्कुल एबा फरायसाया फरायसालिया मालाबाबो जौगानो हाया बेनिखायनो फरायसालिनि फोरोंगिरिया मोजाङै इडुकेस'न लानाय जानांगोन बेनिखायनो इडुकेस'न लानाय जानांगोन आरो फरायसालियाव गेलेनो थाखाय गोबां रोखोमनि गोनांथि जायो फरायसालियाव गेलेनो थाखाय गोबां रोखोमनि गोनांथि जायो मानोना गेलेनायजों नै मा सुबुंनि देहाया एबा सावस्रिया थाग'द एबा फरायनायाव गोबां गोसो जायो बेनिखायनो फरायनायजों लोगोसे लोगोसे गेलेनाय एबा बारनाय गासैखौबो लोगोसे लांफानांगौ बेनिखायनो बेनिखायनो फरायसालियाव गोबां गेलेग्रा एबा जायगा थानांगोन गेलेग्रा एबा जायगा थानांगोन फरायसालियाव गोबां दै एबा दैनि गोनांथि जानायनि थाखाय माखासे गेलेनायफोरा थालांनाय जायो बेनिखायनो फरायसालियाव गोबां दैनि गोनांथि आरो जानायनिबो गोनांथि जायो आरो फैनायाव